جی ہاں جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہاں کے طلباء جو ہے خواہ مدرسے کے ہوں اسکول کے ہوں وہ صُبح میں دوڑتے ہیں باقاعدہ اُن کو ورزش کرائی جاتی ہے باقاعدہ نظام اُس کا ایک منظّم انداز میں نظام چلتا ہے حضرت مہتمم صاحب اور اساتذہ کی نگرانی میں یا بڑوں کی نگرانی میں اور مختلف اسٹپ ورزش کے جو ہوتے ہیں اُسے اختیار کیا جاتا ہے اُس کے بعد اُن کو دوڑایا بھی جاتا ہے جس سے طلباء جو ہے بیماریوں سے بھی دور رہتے ہیں اور اُن کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور قوت مدافعت کے نتیجے میں بیماریاں اُن پر حملہ آور نہیں ہو پاتی اور وہ اِس طریقے سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے